लागींचो ट्युरिस्ट स्पोट म्हणल्यार सलावली डॅम तिंगा भितर सरचे पयलीं आय डी दाखोवची पडटा मागी टेंम्पल आसा एक मागी भुरग्यांक खेळपाक गार्डन आसा आनी बॉटनिकल गार्डन आसा आनी मागीर स्टेप्स आसा स्टेप्साचेर सावन डॅम फ्लो जाता दिश्टी पडटा तें मागीर तें उदक आमकां पिवपा यूज जाता